हां जी अस सी सी टी वी कैमरे आह्ले बोल्ला ने हंजी हंजी हंजी दिक्खी दिक्खियै पता लग्गनां हून हंजी हां जी सवेरै मिली जाना पंज ज्हार दस ज्हार पंदरां ज्हार तक्कर सारे लानें ते पंदरां ज्हार तक्कर मिली जांगन दस पंदरां ज्हार लानें किन्ने तुसें हां जी दस पंदरां ज्हार तक्कर मिली जांगन नेईं घट्ट नी होनां इन्नां गै होना दुकान साढ़ी सांबै बस स्टैंड़ दै सामनैं गै ऐ हां जी जिसलै मर्जी आई जाओ कोई नी दिक्खी लैग्गे ठीक ऐ ठीक ऐ हां जी ठीक ऐ कोई नी